हॅलो राजहंस बूक स्टॉल हय हय राजहंस बूक स्टॉल हय खंयचीं तुमकां जाय तशीं आह इंग्लीश तुमकां जाय जाल्यार तीं पासून आसात मराठी आसा कोंकणी आसा हिंदी आसा तुमकां कसलीं जाय खंयचीं जाय कनसेशन दिता आमी पूण तुमकां कसलीं पुस्तकां जाय तीं सांगात न्हू आदीं आनी ताचेर आमचे डिपॅन्ड पडटलें कितें तें कित्याक सगळ्या बुकांचेर तुमकां कसल्या प्रकारचीं बुकां जाय

आं ओके ओके ओके ओके आं बरें बरें मागीर तुमी तुमचे जीं रिक्वायरमँट आसात तें आमकां धाडून दियात तें आमकां सांगात आमी त्या प्रमाणे तुमकां आमचें कोटेशन दिता न्हू कितलें तें सांगात तुमकां कितल्यो कितल्यो प्रती जाय खंयच्यो पुस्तक कितल्यो प्रती जाय त्यो सांगात आमी ताचें तुका कोटेशन दिता तेचेर मागीर डिस्काउंट बी सगळें मेनशन केल्लें आसतलें न्हू हय दिलें जाल्यार हाडून पावयतात आमी ना ना त्यो समजात तुमची ना ना तशें न्हू जर सपोझ तुमचीं धा हजार रुपया परस चड प्रायसाचीं जर पुस्तकां आसा जाल्यार आमी तुमकां डिलिव्हरी दितले तुमच्या जाग्यार सगळीं सगळीं सगळीं तुमकां जाय तसलीं पुस्तकां सांगात फक्त आमकां आठ दीस दिवचे पडटले ऑर्डर रोखडीच कांय तेच दिसाक मेळची ना आठ दीस तुमकां रावचें पडटलें आठ दिसां उपरांत तुमकां डिलिव्हरी मेळटली हय हय नेट ट्रान्सफर केल्यार जाता इंटरनेट बँकिंग आसा आमचें आमी तुमकां जाय जाल्यार आमच्या बँकाचो नंबर दितां डिटेल्स दितां आयएफएससी कोड दितां ताचेर तुमी पयशे धाडूं शकता तशें कांंय ना आनी जीपे केल्यारूय चलता आमी तुमकां दुसरो नंबर दिता जाय जाल्यार

ना पूण ऑर्डर हॅलो हॅलो एक लक्षांत धरात ऑर्डर जर तुमी दिली जाल्यार पसून आमकां आठ दीस मात टायम दिवचो पडटलो आं ओके ओके नो प्रोबल्म डिलिव्हरी दिता तुमकां हां ओके ओके ओके ओके ओके दिया तुमकां बरें धरुया आमी